मुंहिंजे वटि बाइक आहे ड्रीम युगा ड्रीम युगा में मां अप डाउन कंदो आहियां ऑफ़िस वञण लाइ त मां हमेशह हितां खां हाई वे खणंदो आहियां त मां सभिनि खां पहिरां हेलमेट पाए च घरां निकिरंदो आहियां हेलमेट हिकु सुरक्षा संबंधी साधन खणाइजंदो आहे जेको पंहिंजे सेफ़्टी लाइ पंहिंजे ब्रेन खे कवर कंदो आहे त कोई बि एक्सीडेंट थिए थो त पंहिंजो मथे ते भाॻ ते चोट घटि लॻे जिते माण्हुनि जो जान बची सघे अगरि वॾो एक्सीडेंट बि थिए थो त जान बची सघण जा चांसिस उन जा शकियता वधी वेंदी आहे इन खां पोइ बि सियारे में ज माण्हू हितां जा हैंड ग्लव्स बि पाईंदा आहिनि पैर जा शू बि पाईंदा आहिनि इन जा बाइक जा ऐं पंहिंजे घुटननि खे न लॻे इन जा बि इक्विपमेंट्स मिलंदा आहिनि बाज़ारि में त इहो सभु पाइणु खपे हेलमेट त कंपल्सरी पाइणु च खपे ॿियनि चङनि शहिरनि में बि जीअं मच्छर मट्टी मको मकोड़ा ने मतिलबु के मिट्टी उॾंदी आहे काकरी उॾंदी आहे रोड ते जेका कचिरा उॾंदा आहिनि उन खां बि पाण खे बचाईंदी आहे कॾहिं कॾहिं अखियुनि में काकरी हली वेंदी आहे व ड्राइविंग जे विच में त उहो हिकु ॾुख्यो कम थी वेंदो आहे त हेलमेट पातल हुजे त उन खां बि पाण बची वेंदा आहियूं इन खां पोइ पाण जॾहिं किथे बि घुमणु वञूं था हिते या ॿाहिरि बि त कागज पत्र में पाण खे सभिनि खां ज़रूरी आहे पंहिंजो आइडेंटी कार्ड पंहिंजी पहचान पत्र जीअं कि आहे आधार कार्ड या पोइ चोठिणी कार्ड बि हलंदो न त आधार कार्ड त सभिनि जॻहि हलंदो ई आहे हिन खां पोइ हिकु आधो मां ॿ फ़ोटो पासपोर्ट साइज रखंदो आहियां ॿियो किथे बि पाण वञूं था जीअं ट्रेन में के एरोप्लेन में त उन जी टिकिट ऐं बोर्डिंग पास जा जेका जेरॉक्स हूंदा आहिनि उहो प्रिंट आउट कढे या मोबाइल में बि रखो त बि हले त प्रिंट आउट कढी रखो त वधारे सवलाई रहंदी आहे त उन जो पाण जेरॉक्स कॉपी कढाए बाज़ारि मां असां रखंदा आहियूं न ॿियो अगरि तव्हां किथे घुमणु वञो था त तव्हां पंहिंजो अगरि तव्हां ज़ाल मुड़ुसि आहियो त तव्हां जो शादीअ जो सर्टिफ़िकेट मैरिज सर्टिफ़िकेट चवंदा आहिनि उहो तव्हां खे ज रखणु ॾाढो ज़रूरी आहे